क'बिभ नाइनटिननि मोनसे मोजाङानो जाहैबाय गाबागावखौ जोथोन लानाया गाहाम आरो ससेल डिस्टेन्स लानाया मोजां गावगावनि देहाखौ मारै मोजां लाखिनंगौ गावनि गानग्रा जोमग्रा आथिं आखाइ बेफोरखौ मोजाङै साफुनफोरजों सुनानै लानांगौ गावनि जोमनाय जि जोमग्रा गथ' गथाइफोरनि जोथोन लानांगौ होनब्लानो बे क'भिड नाइनटिन निफ्राय बारग'नो हायो आरो फारसेथिं गाज्रिआ जाबाय बेफोरो जाहैबाय गाव गावखौ जोथोन लानायानो बयनिबो माबायाव खाथिआव बारा ससेल डिस्टेन्स थानांगौ आरो खुगायाव बिदिनो मास्क गाननांगौ बाहेरायाव थाङोब्ला एसे डिस्टेन्स थानानै रायज्लाय नांगौ अबाव दखान गलाफ्राव थांब्लाबो बिदि डिस्टेन्स लानानै रायज्लाय नांगौ न'आव फैब्ला आखाइ आथिं बेफोरखौ साफुनफोरजों सुनानै लानांगौ बेनो आरो बेनो क'भिड नाइनटिननि मोजां आरो गाज्रिआ बेनो